मां ॿ साल पहिरीं मुंहिंजे पपा सां गॾु गुजरात जे ॿाहिरि महाराष्ट्र जे बॉम्बे शहर में घुमणु वियो हुअमि मां होॾे पंहिंजे गुरुजीअ जे यज्ञ लाइ वियो हुअमि जेका असां होॾे ॿ ॾींहं रहण जो असां हितां ट्रेन में बॉम्बे वञण लाइ वेठा हुआसीं पूरे हिक ॾींहं खां पोइ असां बॉम्बे पहुची वियासीं उते असां टे टेशन ते लई करे असां साम्हूं हेॾी वॾी बज़ारि हुई हुन बज़ारि में चङी शयूं मिलन पेयूं हुन शयुनि में असां ॾिसी करे ॿाहिरि वियासीं पोइ असां असांजे होटल में वियासीं उन खां पोइ असां असांजे गुरुजीअ जे यज्ञ में ॿ ॾींहं आनंद वरितो हुन खां पोइ ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ असां वरी हुन साॻी ट्रेन में जूनागढ़ पाछा अचण लाइ वेठासीं पाछा अचण में बि असांखे हिक ॾींहुं लॻो पर हुन में ट्रेन असां खे मटाइणी पेई हुई हूअ ट्रेन मटाए करे असां जूनागढ़ पहुची वियासीं